ओ आंनाथ' नाया दङ नै नों माखौ लानो मागुर दं सिंगि दं रौ दं बरफनि नाबो दं ना सुनदर बरफनि ना सुन्दुरिबो दंमोन मबेखौ लायो ना लयो लकेल बो दं नास्राय गोरि मागुर लकेलनिथ' रौ गैया मागुर दङ लकेलनि बस्थुआ बे एसे दाम जागोन औ दुइस' थाखाब केजियाव बिसिबां जागोन सान्दो दुइस' थाखा पवाबा सारि पवाजों एक के जि जायोब्ला होमबा बेसे जागोन सारिस' आथस' टाखा के जि जाहैगोन औ

आरे आंबो ना बाय आंबो ना बायस'ना लाबोनाय एसेथ' लाबखौ जानांगोन ना आङो पनसास थाखाखौ नोङो बेयाव लायब्लाबो गारि भाराजों नोङो बैखिनिया थांखागोन खा बेयाव होनायनि माथो लस दं माने एक केजिया बुरजा लांथारोब्ला एसे खमाय जागोन गेजेराव पनसास थाखासे गारजागोन दे आं बेनि खम बा हानाय नङा दे दे दे बिदिब्ला बे लांथारोब्लालाय लांदो होमबालाय आं मागुरखौनो हरनोसै होमबालाय आमफ्राय बे खमनि हरदों होननाया गुबुनआबो बिबावगोन नों खमनि

नङाबा दस्राफोरावनो बिजिनिसआ ओरै डाउन जालांगोन ना लांदो औ दे दे दे एक केजि औ दे दे दे जगोन दे ओम दे